नवजात शिशुओं के लिए स्वच्छ वातावरण बहुत ही ज़रूरी रहता है क्योंकि वह उनकी जो स्किन होती है वह बहुत ही नाजुक होती है और जल्दी से उन्हें बहुत सारे विषाणु और रोग जो होते हैं उनको लग जाते हैं और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का देखभाल करना पड़ता है हमें नवजात शिशु की देखभाल बोहोत ही सावधानीपूर्वक करनी चाहिए उनको स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए जहाँ पर भी छोटे बच्चे रहते हैं यदि वो गंदा करते हैं शुशु या पॉटी करते हैं तो हमें बच्चों के गंदगी को जल्दी साफ करना चाहिए बच्चे को गीले और गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उस बच्चे को स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और बच्चा अस्वस्थ हो जाएगा और अस्वस्थ होने की वजह से बच्चा बीमार पड़ जाएगा और बीमारियों के कारण उसे कई प्रकार के बीमारियाँ घेर लेंगी और बच्चे जल्दी ठीक नहीं हो पाते उनको जब यदि बच्चा बीमार हो जाता है जैसे कि बच्चे को यदि निमोनिया हो गया बचपन में तो वह उसके कारण उसको हमेशा फिर दिक्कत बनी रहती है यदि बच्चा बचपन में मजबूत रहता है और मजबूत रहने के साथ साथ उसमें बहुत सारी अच्छी जो बीमारियाँ होती है वह बीमारियाँ नहीं होती है तो हमें बच्चों को हमेशा स्वस्थ बैठ स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा अस्वस्थ न हो और बीमारियों को बीमारियाँ उसे ना लगे और हमें बच्चों के अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए